सहरसामे जँ हम तैराकीके बात करी तऽ हमरा सभक प्राचीन कालमे ई मजबुरी छल हम अहाँकेँ सहरसाकेँ भौगोलिक दृष्टिकोणकेँ अगर जानकारी दी तऽ हमर पुरा सहरसा पानि चारु कात जतेक रास गाम छथि ओ चारु कात पानिसँ घेरल रहैत रहै ओहिमे मनुष्यकेँ जँ तैरै लए नहि अबितै तऽ डुबि डुबिके ओ लोकनि सभ मरि जैतथि तऽ तै दुआरे हमरा दृष्टिकोणमे तैराकी ओहि समयमे एतुका लोकनिकेँ लेल आवश्यक छल आइ ई हमरा सभक लेल व्यायामके साधन भऽ गेल अछि हमसभ आब शौकसँ जे छै से नदीमे तैराकी करबाकेँ लेल जाइ छी चुँकि आब गाम घर भी विकसित भऽ गेल छै चारु कात पानि एखनो अछि मुदा आब रोड सड़क फलना चिलनाकेँ विकास भेलै तऽ एहिमे जे छै से आब तैराकी लोक शौखे करैए व्यायामकेँ लेल करैए या वा कतहुँ कोनो पार्कमे गेलाके बाद जे छै से स्विमिंग पुलमे पाँच सए टका दएकऽओ जे छै से तैराकी करबाकेँ प्रयास करै छनि लेकिन हम अहाँकेँ जानकारी देलहुँ जे हमरा सभक प्राचीन कालमे ई मजबुरी छल आब ई मजबुरी नहि आब ई हमरा सभक जे छै से व्यायामके एकटा साधन भऽ गेल अछि